जय झूलेलाल चिमन भाई घणे टाईम खां पोइ फ़ोन कयो अथई कहिड़ी ख़बरचार किथे आहीं अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वाधायूं वाधायूं हुजनि पहिरीं त वाधायूं तोखे हा जय दीद हुक़ुम कर हुक़ुम कर छा खपे जी जी हा हा हा बराबरि बराबरि जी जी जी हा हा न न सभिनी खे वठी ॾे पाण सुठो आहे जी जी हा त बराबरि सुठी ॻाल्हि आहे त ईअं कर मूं वटि नयों आईटम अची विया अथई हींअर पाण सुठियूं डिज़ाईन अथई ऐं मां तोखे सुठियूं ॾेखारियां सभु चांदीअ जा बि अथई सोन जा बि अथई ऐं गिन्नियूं बि आहियूं अथई हींअर सुठियूं ऐं म ए पंहिंजा ब्रेस्लेट सुठा आहियू अथई नईं स्टाईल आहे ब्रेस्लेटनि जी दुबई जा स्टाईल ईंदी आहे तमामु सुठी ईंदी आहे उहा उहे असां हिते ठाहियूं पिया पंहिंजो ई प्लॉट आहे ऐं गोल्ड त तव्हां खे सुठो ई मिलंदो सोन तमामु सुठो अथव हाणे हलिया अचो वेल्कम ॿियो बि कुझु हुजे तव्हां जो त ॿुधाइजो जेको कुझु हा पायल हा मिली वेंदी मिली वेंदी हा हा हा हा हा हा हींअर शादियूं पयूं हलनि न त सभु ॾियनि पिया आडर हा सेट पिया वठनि ऐं सहा पिया वठनि सभई चङी तरह ई हींअर त सॼो सेट इन्हनि खे खपे सभु मिटी माइटीअ वारा बि चवनि था त इन्हनि खे ॾियणो आहे त असां वटि घणाई आडर अचनि पिया तोखे मिली वेंदो तूं त पंहिंजो आहीं पंहिंजो आहीं सालनि जो ग्राहक आहीं त तोसां कहिड़ी यारी आहे त हलियो हलियो अचु केॾीमहिल बि किथे कॾहिं खपंदो तोखे हा हा बरो हा ठीकु आहे हलियो अचिजांइ केॾीमहिल बि तुंहिंजो ई घरु आहे तुंहिंजो ई दुकान आहे हा न न न पंहिंजो पंहिंजो जी जी हा हा सुठो अथई बिस्केट बिस्केट आहिया अथई सुठा हिकिड़ा उहे बि कंहिं खे ॾियण लाइ हुजनि न तुंहिंजा सेण ॿेण हूंदा त उन्हनि खे बॉक्स में विझी असां ॾियूं था चङी तरह पैक करे त उहे ब्रेस म बिस्केट बि सुठा आहिनि गिन्नियूं बि सुठियूं अथई जंहिं खे गिफ्ट ॾियणी हुजई शादियुनि में अॼु कल्ह सभु ईअं ई कनि पिया गिफ्ट जो रवाजु आहे त गिफ्ट सुठियूं पयूं हलनि ऐं तुंहिंजे पासे में बि हिकिड़े तुंहिंजे घर जे पासे में बि शादी अथई उने बि चयो पिए पाण उन जो बि मूं तोखे फ़ोन पिए कयो त उन खां बि पुछिजांइ कुझु खपे त वेल्कम तुंहिंजो सुञापण वारो अथई त उने खे बि कुझु खपेसि त वठी अचिजांइ भले केॾीमहिल बि ऐं तूं हलियो अचु केॾीमहिल बि पंहिंजो दुकानु अथई हा हा ऐं चांदीअ जी छेर तोखे चई न जेका उहा बि सुठी अथई नंढनि ॿारनि जी बि नंढनि ॿारनि जी बि अथई वॾनि जी बि अथई ॿई अथई मूं वटि हा हा मिली वेंदी मिली वेंदी वॾनि जी बि आहे नंढनि जी बि तुंहिंजा ॿार आहिनि नंढा उहे बि हाणे वॾा थिया हूंदा ज़रूरु हा हा त सभिनी हा हा हा हा मिली वेंदियूं मिली वेंदियूं जामु पयूं आहिनि अची वियो आहे माल हींअर सभु नओं अची वियो आहे मूं वटि

हा हा हा हा तूं तूं मु तूं अघु ॿघ जी चिंता न कजांइ पेमेंट जी बि चिंता न कजांइ मां वेठो आहियां केॾीमहिल बि तुंहिंजी पेमेंट केॾा वेंदी कोन मूं वटि अची वेंदी आराम सां त तूं हेॾी केॾीमहिल बि हलियो अचु ॿियनि खे बि वठी अचु ओड़े पाड़े खे बि चओ भले दुकान तव्हां जो ई आहे केॾीमहिल बि मोस्ट वेल्कम हां अचो झूलेलाल जय झूलेलाल ख़ुशि हुजो